ہندوستان كی سركاری زبانیں ہندی اور انگریزی ہیں جبكہ مختلف ریاستوں میں مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں مثال كے طور پر اردو دہلی اور اس كے اطراف كے علاقوں میں مقبول ہے بنگالی مشرقی علاقوں میں مقبول ہے مراٹھی مہاراشٹر كے علاقوں میں مقبول ہے یہ لسانی تنوع ملک كی فرہنگی وراثت كو اور بھی زیادہ دولت مند بناتی ہیں اور ملک میں مختلف علاقوں میں موجود مختلف زبانوں والے لوگوں كے درمیان رابطے كو بہتر بناتی ہیں